सीतामढ़ीके इतिहास काफी पुराना बा जे हमनि लोकके इतना अच्छासँ पता नहि होवा लेकिन हम चाहे छी कि सभी लोकके पता होइ आओर सीतामढ़ीके बारेमे जानै सीतामढ़ी मढ़ि एक बहु सीतामढ़ी एक बहुत ही पुराना शहर जगह बा जहाँपर माता सीताके जन्म होइल रहलक जे सभसँ पहिले एकरा मिथिला राज्यके नामसँ जानै रहलक मिथिलाके राजा महाराज जनक रहलक हुनकर पुत्रीके रुपमे माँ सीताजीके जन्म होइल रहलक जिनकर विवाह आगे चलिके अयोध्याके राजकुमार श्री रामसँ भयलक भेलक आओर ई सतयुगमे भेल रहलक आओर हिन्दू धर्मके लेल सबसँ बड़ा एक जगह बा जहाँपर माता सीताके जन्म होइल रहलक आओर हम चाहे छी कि सीतामढ़ीके बारेमे सभी लोक जानै आओर एकर सभके जगह हर जगह एकरा सभ लोकके पता होइ आओर हर जगहके लोक यहाँ आबै यहाँ घुमै अपना सभ कुछ देखै आओर हमनिके धर्मके बारेमे आओर भी जानै हिन्दू धर्मके ई सभसँ बड़ा जगह बा आओर ई अभी तक उतना विकसित नहि होइल बा लेकिन हम चाहे छी कि जल्दी जल्दी जितना होइ सकै विकसित होइ आओर एक पर्यटक स्थलके रुपमे यह जानै आओर आओर हम ई चाहे छी सरकारसँ निवेदन करै छियै कि जल्दी जल्दी सीतामढ़ीके विकसित करै आओर एकरा एक पर्यटक स्थल बनाबै